نوجوان نسلوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ثقافتی طریقوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں لیکن چوں کہ مغربی تہذیب نے مغربی ثقافت نے ہمارے ماحول پر کافی اثر ڈالا ہے اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں نوجوان نسلوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مغربی تہذیب کو مغربی ثقافت کو اپنایا اور جس کی گرفت میں آ کر ہماری ثقافت با مقابل مغربی ثقافت کے ڈھیلی نظر آتی ہے ان کے اندر مغربی ثقافت زیادہ ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو کچھ لوگ ہیں جو ہماری ثقافت پر اس پر سختی کرتے ہیں اور اپنی ثقافت کو پکڑے رہتے ہیں اور اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑتے